हैलो जोमेटो अ मुंहिंजो ऑडर नंबर आहे ॿ सौ ॿटीह मां ग़लतीअ सां तव्हांखे पुराणो एड्रेस ॾेई छॾियो हो हाणे अ प्लीज मुंहिंजो एड्रेस ठीकु कयो मां पहिरीं जी पंतालीह में अ जी पंतालीह लजपत नगर हिकु में रहंदो हुअसि पर हाणे मां जी चोहतालीह लाजपत नगर हिकु में ई रहंदो आहियां अ कृप्या करे मुंहिंजो ऑडर जी चोहतालीह लाजपत नगर हिकु में मोकिलियो वञे धन्यवाद